ہاں ہلو اسلام علیکم خیریت سے ہیں کیا میری بات سعید الرحمان صاحب سے ہو رہی ہے جی سر میں میں سرفراز بول رہا ہوں پورنیہ جلال گڑھ سے اور میں میرے میں پھول کی دکان کرتا ہوں اور مجھے ہول سیل ریٹ میں پھول پھول چاہیے کچھ چار پانچ قسم کے جیسے لال گلاب ہے کالا گلاب ہے سورج مکھی ہے چنبیلی ہے رات رانی ہے یہ سب پھول چاہیے مجھے تقریباً دس دس کلو میں جی یہ سب چاہیے دس کلو میں اور یہ اسٹیج پہ سجانے کے لیے شادی وغیرہ میں جو ہوتا ہے یہ سب کرنے کے لیے مناسب قیمت میں جی نہیں نہیں سر ابھی نہیں وہ بعد میں چاہیے وہ ابھی نہیں ابھی اصل اصل ابھی برسات کا برسات برسات کا موسم ہے شادی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے اس لیے وہ اس جلسہ وغیرہ کے لیے ہے جی اچھا ہاں یہ کوالٹی کیا کہہ رہے ہیں ہاں

وہ چاہیے ہاں پرائز بتا دیجیے اعلیٰ کوالٹی والے چاہیے ہم کو

اچھا

اچھا دکان کے لیے تو یہی دوسرا جو بتایا یہی ٹھیک رہے گا اس سے زیادہ ہاں یہ بات اب بہت اچھا کیا آپ نے تذکرہ کر دیا ہاں یہ کہ آپ اگر آپ بھیجیں بہترین اچھی طریقے سے اگر ہم ہماری دکان تک پہنچ جائے تو پھر آپ ہی کے ذریعے منگوا لیں گے اگر کہیں کوئی راستے میں کوئی پریشانی ہو پہنچنے میں تاخیر نہ ہو تو تو آپ سے منگوائیں گے اگر ایسی کوئی بات اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر میں اپنی گاڑی بھیج دوں گا ہوں ہوں اچھا چلیے ٹھیک ہے ہوں پھر انشا چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے پھر اگر ملاقات ہوگی تو پھر اس میں بات ہوگی ان شاء اللہ ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں اسلام علیکم